आसामाव औवाखौ ओरैनो मोननाय जायो आरो बियो गोर्लैयैनो थांनाय जायो आरो बेखौ एथराब मानि जोङो जोथोनबो लानो गोनांथि गैया बे औवाखौ जोङो दाननानै बहुथा खामानिआव बाहायनो हायो जेरै जेखाय खबाय हेबनाय आजिखालि बिसिना बानायनाय न' बिल्दिंनि खोरखिनि डिजाइन बानायनाय आरो हिन्दिक्रापस बानायनाय दा बेफोराव बाहायनाय जायो औवाखौ मानो होनबा औवाखौ ग्रिन गल्डबो होनो दा जोंनि आसामाव बहुथ जायो औवाआ जेरावबो मोननो थाङो आर बेखौ जोथोनबो लालाय लायनाङा दा बे बुस्थुवा जाहैबाय फुललि नोङो जुदि बेखौ गायनानै अनलायन स्टर खालामोबा जेनोबा हिन्दक्राप्स फोर खालामनानै औवा जों बेखौहाय नोङो फाननोबो हायो बेनिफ्राय मुलाम्फा आलामनोबो हायो आरो बेजोंनो नोङो गावनि जिबनखौ सालाय लांनो हायो